हम अपन नौकरी या कैरियर के भविष्य सबन्धीमे एखन हम अभियन्ता छी जे हम सुचना प्रौद्योगिक मन्त्रालयमे अपन अग्रसर विकास एवं सीनियर पोजीशन पर पहुँचबाक चाहै छी